आं मोनसे मिथिंगायारि सावगारि आखिखांबाय बियो जाबाय जोंनि जोंनि गामिया हिमालय हाजोनि खाथियाव बेयाव आङो हिमालय हाजोखौ आखिदोंमोन बेयाव हिमालय हाजोखौ आखिनानै बेनिफ्राय बेहाय सान ओंखारनाय सानजाथिं सान ओंखारनाय बिदि सान ओंखारनाय आखिदों ओमफ्राय दै बोहैबोनाय दै बोहैबोनानै गामिसिम मोनफैनाय दैया दैया गामि गेजेरजों बोहैलांनाय गामियाव न' बिदिनो गामि खाथियाव दंफां थानाय दंफां साजों दाउ बिरनाय बेबादि आखिदोंमोन बे आखिखांनानै आङो माने बे आखिनायखौ आं जोबोर मोजां मोनदों आरो बेनि बेयो मोनसे जोंनि जोंनि गामिनि थासारिखौनो आं आखिदों आरो आखिनानै आं मोजां मोनदों माने जोंनि गामिया जोबोर मोजां माने गामि गामि गेजेरजों दै बोहैलांनाय बेयो मोजां बार नाङो बेवहाय बे मोनसे मोजां सावगारि